पहिल ई सुविधा नहि रहै कि लोग अगर कतौ जाइ छै तऽ हमरा ओतुका अगर चीज अच्छा लागल तऽ हम ओ चीज़ के क़ैद कए कऽ आनि सकी लेकिन आब जे छै याद के क़ैद याद के क़ैद करनाइ आसान भए गेलै हँ जब सॅं कैमरा एलै हँ कैमरा सॅं ई सुविधा भए गेल की अगर हम कोनो फ़ंक्शन कए रहल छी जेनाकि छोटा मोटा भी घरमे जे फ़ंक्शन होइ छै ने ओहोमे लोक कैमरा के यूज़ कए कऽ ओ चीज के यादगार बना लेलक जब कभी लोक अकेलामे बैठल तऽ ई चीज के याद करलक पहिले ई सुविधा नहि रहय पर आब ई चीज़ के बहुत जादा सुविधा भए गेलै कैमरा के वजह सॅं कैमरा सॅं अहाँ अच्छा से फ़ोटो लए सकै छियै ज़ूम कए सकै छियै जेहन कैमरा के क्वालिटी रहल ओहि पर डिपेंड करै छै की अहाँके फ़ोटो केहन आयत आओर लय वला पर भी डिपेंड करै छै कियाकि अगर लै वला अच्छा रहते तभी कैमरा के सही इस्तेमाल करि सकतै कैमरा के सही इस्तेमाल सॅं बहुत किछु सुविधा छै पढ़यमे भी सुविधा भेलै हँ जेनाकि पहिले की रहै अगर बुक केकरो पास नहि रहै तऽ ओ ओकर चीज फ़ायदा नहि उठा सकै छै लेकिन आब ई छै जे हमर दोस्त के पास कोनो बुक छै त हम ओकर फ़ोटो घींच सकै छियै आओर ओकर इस्तेमाल करि सकै छियै